यदि हमारे गाँव में किसी को कुत्ता काट ले तो हम सबसे पहले उपचार के लिए उसके जहाँ कुत्ते ने उसको काटा है वहाँ पर हम सबसे पहले उस चोट के ऊपर और नीचे दोनों साइड हम सबसे पहले पट्टी बाँधेंगे जिससे कि कुत्ते के मुँह में जो लार थी और उससे वो लाल जाके ब्लड में ना मिले ओ क्योंकि कुत्ते के ब्लड कुत्ते की जो लार रहती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जोकि हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है हमारे स्वास्थ्य को वो बहुत ज़्यादा खराब कर सकती है और हमें बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं इसलिए सबसे पहले हम उसके पैरों पर ऊपर और नीचे पट्टी बाँध देंगे जहाँ भी उसको काटा है और उसके बाद हम जहाँ भी निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र है या फिर कोई सरकारी अस्पताल है तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति को उसके पास लेकर जाएँगे डॉक्टर के पास लेके जाएँगे ताकि सब डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज कर सके और अंधविश्वासी ना बनकर हम सबसे पहले तो उसका डॉक्टर से इलाज करवाएँगे अंधविश्वासी ना बनते हुए हम झाड़ा फूकी में ना लगकर सबसे पहले उस व्यक्ति का अच्छे से इलाज करवाएँगे क्योंकि अगर हम ऐसे ही उसका इलाज नहीं करवाएँगे ऐसे ही झाड़ा फूकी में लगे रहेंगे तो व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है इसलिए हमें सबसे पहले उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और इंजेक्शन आता है टिटनेस का वो भी लगवाना चाहिए और जो भी डॉक्टर सलाह देता है हमें वैसा करना चाहिए